अगर कोई जैसे बागवानी करना चाहता है शुरुआत है तो मेरे कुछ सुझाव उसने यह रहेंगे जैसे कि सबसे पहले यह कि पुरानी जो चीज़ें होती हैं न उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें जैसे बाल्टी या प्लेट या जूते उनको भी कुछ अनोखी तरीके से हम लोग बदल के कुछ उसका इस्तेमाल हम लोग बा बागबानी में हम लोग कर सकते हैं दूसरा हम लोग जैसे कम्पोस्ट बीन वगैरह बना सकते हैं तो जो घर के जैसे जो भी कचरे या खाद जो होते हैं उसमें वह काम आ सकता है और तीसरा मेरा यह है कि जैसे अलग अलग जैसे अगर आप बागवानी कर रहे हो तो आप अलग अलग जैसे पौधे रखो उसमें जैसे सब्ज़ी के भी पौधे रखो फूल के भी रखो पौधे आप फूल के फल के सब्ज़ी के अलग अलग पौधे जो हैं उसमें होने चाहिए आपके उससे क्या है आपका जो बगीचा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है दूसरी ची उसके अलावा मैं बताऊँगी जैसे कीड़ों के लिए आप है न दवाई उसमें डालते रहो उसमें बगीचे में क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे आप सब्ज़ी और फल के लगा रहे हो कीड़े लग जाते हैं उससे क्या होता है आपके पूरे है न पौधे ख़राब हो जाते हैं तो कीड़े का भी आपको जो है वह पूरा ध्यान रखना हैं उसके अलावा जैसे बारिश का पानी होता है बारिश का पानी उसको आप इकट्ठा कर के रखो तो बारिश का पानी जो क्या होता है न वो आपकी एक तो सबसे पहली चीज़ पानी का जो आपका बिल है वह आपका बचेगा और दूसरा वो बा बगीचे में बारिश का पानी जो होता है वह अच्छा होता है उसके अलावा आप है न मिट्टी को आप देखते रहो कि मिट्टी मतलब कैसी ख़राब तो नहीं हो गई या मिट्टी उस मिट्टी में आपके पेड़ पौधे जो हैं वो ख़राब तो नहीं हो रहे तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके अलावा आप मौसम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो जैसे मौसम के अनुसार है न आपके जो पेड़ पौधे हैं वो बदलते रहने चाहिए या उन पर आप जाँच करते रहो कि उसी उस हिसाब से अपनी योजना बनाते रहो कि मौसम जब बदल रहा है या उस हिसाब से आपको कैसे पौधे रखने हैं किस प्रकार का पौधा आप ला सकते हो किस प्रकार का पौधा इस मौसम में अच्छे से जाएगा और जब भी अगर आप बागवानी शुरू कर रहे हो तो छोटे से शुरुआत करो कम से पहले थोड़ा करो आप फिर अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से कर पा रहे हो बागवानी अच्छे से कर लोगे पेड़ पौधे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही अच्छे से बढ़ रहे हैं अच्छे से वह कर रहे हैं तो आप फिर और पौधे उसमें धीरे धीरे कर के पौधें बढ़ाते जाओ